योग और व्यायाम की बात करें तो ये कुछ हद तक मिलते जुलते होते हैं पर योग में क्या एक आसन जैसे होते है व्यायाम में भी आसन ही होते है पर कुछ अलग तरह के आसन होते हैं योग मतलब योग योग में हमारी शरीर की पूरी अच्छे तरह से ये हो जाते है योग हो जाता है जैसे सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार योग में आता है और व्यायाम में व्यायाम में हमारी हल्के हाथों पैर और गर्दन जैसे हल्की हल्की चीजों का व्यायाम होता है और योग में क्या होता है पूरे अंदर जो हमारी नसें होती हैं अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो सब पर प्र उनका प्रभाव पड़ता है व्यायाम में ऊपरी जो भाग होता है उन पर प्रभाव पड़ता है इस तरह से व्या योग और व्यायाम में कुछ हद तक अंतर होता है